आतां सजेशन म्हटल्यार हांव म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता हांवूय गांवानचेंच पूण आमचें कशें आसलें की स्कुलानच्यान एक जाता घरानच्यान एक जाता जेन्ना एक स्क हांगच्यान व्हडलो जेन्ना तो शिकलेलो आसता जेन्ना तो आमकां सांगता की बाबा अमकी उतरांचें इंग्लीश वडांनी कशें सांग आसता एक आतां थँक्यू माय तो इंग्लीश वड तो थँक्युचो धन्यवाद अशें जेन्ना ते वड्स टू वड जेन्ना ट्रस्फर ट्रास्लेट करून सांगता तेन्ना आमकां इंग्लीश इल्ली इल्ली अंडस्टॅण जावपाक लागता आतां सजेशन एज ईन हांव तुका म्हणटलें की आतां सगळे कडेन इंटनॅट चलता गुगल चलता ल्हान ल्हान भुरग्यां कडेन फोन आसता भुरग्यांनी जेन्ना जेन्ना ते स्कुलान वयता एक इंग्ली तीज फोनाचेर खूब किरें करपाक मेळटा पूण जेन्ना आपल्याक ईफ सपोज शिकपाचो इंट्रस्ट आसता तेन्ना तेंच्यांनी युट्युबार युट्युबार सगळे कडे एक मारल्यार पुरो कोंकणी टू इंग्लीश इंग्लीश टू कोंकणी सगळे येता विडयोज तेंच्यानी विडयोज पळोवपाचे जे आतां म्हाज्या आमच्यात गांवान आतां स्कूल आसा एक तांच्यानी थंय बुक्स आसा तांचे एके सायडीन तांचे मराठीन आसा आनी एके सायडीन इंग्लिशीन हा भुरगीं किदें करता आपल्याक जे इजिली अंडस्टँँण जाता तितून वयता सो ते इंग्लिशीन शिकना मराठीनूत शिकता आनी वयता सो हांव किदें करता ताका शिकयताना पयलीं मराठीन शिकयतलें जितकें तेका कळटा तितक्या पर्यन ते शिकता आनी मागीर ताका तें इंग्लिशीन वाचून दाखोवपाचें की बाबा कशें आसता किदें आसता बिकॉज फाल्यां त्या खंय गेले काय ते शेणपाक जायना कळपाक जाय सो तो फूल तेका बाबा कशें आसता खंयच्या उतराक किदें म्हणटा तें ताका समजयता दुसरें म्हणटा ते बुक्स रीड करप इंग्लिशीन बुक्स रीड करप जे येयना तीं डिक्शनरीचेर सोदपाचे वड्स वड्स टू वड्स बुक्सांचे सायडीन बरोवपाचे जेव्हा किदें येयना ताचो अर्थ किदें जाता ते बरोवन दवरप आसता तिसरें म्हणटा तें आतां एक आतां जाता की कॉलेजीन पावलीं भुरगीं काय एक हायफाय भुरगीं उलोवपी मेळटा आमी किदें करता इंग्लीश उलयता न्हू पयस रावता आमचें तशें आसना जेन्ना एक मनीस इंग्लीश उलयता आमी पयस रावता रेदर दॅन ईफ सपोज पयस रावता जाग्यार ताज्या वांगडा चल्लो न्हू की एक एकदां जाता की बाबा तो उलयता तेतुरू तूंय उलोवपाक लागता तेज्या तेज्या उतरां शिकपाक लागता सो हांव अशें ना की बाबा पयस रावपाचें चिंतपाचें ना ताज्या वांगडा वचन किदें शिकपाकूय मेळटा इंग्लिशीन तुका तो तुजेय बी उतरां चेंज जाता आनी तेजींय उतरां चेंज जाता तो ईफ इंग्लिशूच कंटिन्यू करता जाल्यार तोय कोंकणीन शिकतलो तोय कोंकणी उतरां शिकपाक लागता सो हें सजॅशन की फ्रॅड्सूय करता जाल्यार तूं इंग्लीश म्हणून तूं तेका सोडूं नाका ताज्या कडेन उलोवपाक लाग म्हाजो एक्सपिरियन्स हांवें केलां बाबा खूब जाणा कडेन अशें हा की हांव तांच्या कडेन उलयलां इंग्लिशीन रावन आनी हांव तांच्या कडच्यान इंग्लीश शिकलां आनी म्हाज्या कडच्यान तीं कोंकणी शिकलां सो व्हो एक्सपिरियन्स आनी सजॅशन